हां जी अज कल दी रोजमर्रा दी जिन्दगी बिच्च अस डिज़टल पेमैंट सिस्टम जेह्ड़ियां न डिज़टल पेमैंट सर्वसिस न जेह्ड़ियां उऐ यूज करा करने आं जेह्दै बिच्च गुगल पे औविसली गल्ल ऐ कि सारें कोला उप्पर ऐ ते अस बी जेह्ड़ा ओ गुगल पे यूज करा करने आं एह् इन्ना गै इन्ना जादा कनविनियंट ऐ कि तुसैं अपने कन्नै कैश कैरी करने दी जरूरत गै नी ऐ तुसैं जिध्दर बी जाना तुसें इक स्कैन्नर लभना ऐं ते तुसें केह् करना ऐ स्कैन करना ऐ उंदा कोड इक क्यू आर कोड जिसी आखने आं ओह् इक बना दा होंदा ऐ तुसैं उसी स्कैन करना स्कैन करदे गै उस जेह्ड़ा सैल्लर ऐ नोहाड़ी डिटेल थोआढ़ै फोन बिच्च आई जानी ते तुसें दो रपे कोला लेईयै जिन्ने बी पैसे ट्रांसफर करना चाह्न्ने तुस केह् करी सकने इज़ली ट्रांसफर करी सकने इस करियै एह् सारैं कोला कनविनियंट बी ऐ मिगी लगदा ऐ कि तुस जिस बज़ह नै पेमैं इज़ली करी सकने होर बाकी मते हारे साढ़े कोल डिज़टल पेमैंट जेह्ड़े तरीके न जियां साढ़ै कोल रूपे होईया साढ़ै कोल जेह्ड़ा ऐ होर बी साढ़ै कोल मते सारे न जेह्ड़े डिज़टल एह् न प्लेटफार्मस न जेह्दे थ्रू अस केह् करी सकने अपनी पेमैंट करी सकने न जियां इस कोला पैह्लैं साढ़ै कोल जिस बेल्लै एह् नेंई ऐहा अस मोस्टली केह् करदे हे अस डैविड कार्ड़ यूज करदे हे जां क्रैडिट कार्ड़ यूज करदे हे बट हून अज कल ओह् जेह्ड़ा कार्ड़ ऐ उसी बी कैरी करना जरूरी नी समझने असें नी अच्चा लगदा कि अस कार्ड़ लैच्चै ते ओह् देच्चै सैल्लर गी कि लैओ जी इसदे पैसे कट्टो तुस ते असें सारैं कोला इज़ी इयै लगदा कि साढ़ै हत्थ च फोन ऐ की ना अस फोन दै थ्रू गै अपनै फोन दै थ्रू गै कोई कार्ड़ कैरी नी करचै कुछ नी कैरी करचै ते अस आसानी कन्नै अपनी पेमैंट जेह्ड़ी ऐ ओह् देई सकचै तुस अजकल निक्की कोला निक्की ते बड्डी कोला बड्डी शॉप च जाओ तुस आसानी कन्नै केह् करी सकने गुगल पे जेह्ड़ा आसानी कन्नै करी सकने सारैं कोला आसान तरीका जेह्ड़ा लगदा ऐ ओह् गुगल पे गै लगदा ऐ तुस राम कन्नै जाईयै केह् करी सकने अपनी पेमैंट करी सकने अज कल बड़े सारे लोग कि जेह्ड़ा आखदे कि असें पता नी चला दा पता नी चला दा जियां पैह्लैं लोग आखदे हे कि पता नी चला दा अज कल कोई अगर बाईचांस कोई पढ़ा लिखा बी नेंई होगा तां ओह् बी इस चीज़ गी कदैं नेंई आखदा कि नेंई तुस मिगी इयां पेमैंट नेंई करो क्योंकि जेह्ड़े लोग पढ़े लिखे न ओह् पढ़ी नेंई सकदे उंदैा कन्नै इक स्पीकर आंदा जेह्ड़ा उनैं उत्थैं डिवाईस प्रोवाईड़ करदे जिनें पोश मशीन आखने होन्ने उस्सै हिसाबे दियां उंदै कोल जेह्ड़े बी एह् डिजटली प्लैटफार्म परा अपनी पेमैंट रसीब करदे न उनैं इक अपना नंबर गजिस्टर कीता दा होंदां ते उंनें इक स्पीकर थ्होंदा ऐ ओह् स्पीकर कन्नै ओह् बोलियै स्पीकर कन्नै ओह् सुनी सकदे कि अगर ओह् पढ़ी नी सकदे उंदै फोन च मैसेज़ आया नेंई आया पेमैंट होई ऐ के नेंई होई ऐ ते ओह् आसानी कन्नै केह् करी सकदे सुनी सकदे कि हां भाई दस रपे मेरै खात्तै च आने हे आए कि नेंई आए बीह् रपे आने हे आए कि नेंई आए पजां रपे आने हे आए कि नेंई आए जेह्ड़ा कस्टमर ऐ उस जिन्ने पैसे पे करने हे कीते कि नेंई कीते इस करियै मिगी लगदा कि बधिया तरीका ऐ जेह्ड़ा गुगल पे ऐ जां ऐपल पे ऐ में ते गुगल पे गै यूज करनी ऐं ते मैं जिनें गी बी मिलनी ऐं ते में ते इयै आक्खनी ऐ कि तुस बी गुगल पे यूस करो अज कल कोई बी जेह्ड़ा ऐ ओह् अपनै कन्नै कैश जेह्ड़ा कैरी करनी जरूरी नेंई समझदा पर कदैं कदैं असैं परेशानी बी आई जंदी ऐ कोई बाई चांच तुस सोचो कि मोबाईल दा नैटवर्क जेह्ड़ा नेंई ऐ ते तुस पेमैंट कियां करगे गुगल पे कियां करदे इस करियै है ते बड़ा गै बधिया तरीका ऐ टैकनालज़ी ते जियां तुस आक्खने कि फायदे ते होंदे नुक्सान बी होंदे गै न इयां ते बड़ा गै फायदा होंदा ऐ व बाईचांस जेह्ड़ा लेने आह्ला नोहाड़े कोल नैटवर्क नी ऐ उसी मैसेज़ नी आवा दा ऐ प्ही केह् कीता जाह्ग ओबह् कियां आखग कि ओकड़ी पेमैंट मेरै कोल आई ऐ जां नेंई आई ऐ ते जां ते तुसैं आक्खो कि तुसैं पेमैंट करी बैठे तुसें पंमैंट करनी ऐ व थोआड़े कोल नैट नेंई चला दा ऐ तुस केह् करगे फ्ही थोआड़ै कोल बड़ी प्राब्लम आई जानी ऐ इस करियै थोह्ड़ा बोह्त कैश तुसै अपनै कोल जरूरी रक्खना ऐं कोशिस करनी ऐ कि तुस थोह्ड़ा सारा कैश अपने कोल जरूरी रक्खो बाकी गुगल पे जिंदाबाद ऐ गुगल पे हमेशा चला करदा ऐ तुस राम कन्नै अपनी पेमैंट जेह्ड़ी ऐ ओह् करी सकने ते अस बी सारें गी इयै आखने हां जी कैश लैस्स जेह्ड़ा ऐ पेपर लैस्स जेह्ड़ा ऐ असैं टैकनॉलजी गी इन्हांस करना ऐ ते असैं जेह्ड़ा डिज़टल प्लैटपार्म यूज करियै असैं पेमैंटां करनियां न ठीक ऐ ते अस सारें गी इयै आखने आं कि सारे इस्सै प्लेटफार्म गी यूज करन ते मतियें शा मतियां जेह्ड़ियां पेमैंटा न ओह् इस्सै करियै गुगल पे दै थ्रू गै करन जां पेटिऐम जेह्ड़ा साढ़ै कोल पैह्लैं चला करदा हा ओह् बी बड़े सारे लोग यूज करदे हे ते इयां तुसें होर बी बड़े सारे आपशन मिली जंदे न